जैसे की हमरा सबके गाँवमे पाँच साल पहिनेके मुखिया जे रहै कोनो भी काम हमरा सबके ढङ्गसँ नहि करै रहै सड़क नाला नाली सब पूरा गढ्ढा गुड्ढी भरले रहै बरसातके दिनमे निकलैमे बहुत दिक्कत होइ रहै अब जे छै की नया मुखिया अयलौं छै तऽ सुनवाइ करै छै जे बोलै छियै तऽ करै छै से तऽ टूटलौ होलै सड़क रहयै तऽ ओकरा बनाके रिपेरिंग करिके अच्छा करी देलकै जे आओर जैसे पञ्चायत भवन भी हमरा सबके बहुत बढ़िआँ बना देलकौं से कोई भी शिकायत कोई भी कुछ करना होइ छै तऽ जाइ छियै तऽ सब सुनै छै सरपञ्च मुखिया यहाँके बहुत बढ़िआँ हो गेलौं छै आओर कोई भी काम रहै छै जेकि हमरा सबके नहि पता रहै छै तऽ मुखिया सरपञ्च घरपर आके बताबै छै की एसन एसन निकललौं छै सब चीज तऽ हमरा सब जाइ छियै पञ्चायतमे हर जगह यहाँ के जे जे खराबी रहै पाँच साल पहिले आब जे छै सब ठीक हो गेलौं छै सड़क सब सब चीज अच्छा बनी गेलौं छै सड़क भी बनी गेलौं छै गाँव घरमे सबके इन्दिरा आवास मिली गेलौं छै अच्छा ही सुविधा देलकौं छै बनी रहलौं छै सब चीज की बोलबे सब चीज ठीके छै